हाँ एक ऐसी बुक थी जो बहुत छप बहुत चली थी उसका नाम था नीलवंती वह बुक बहुत ही खतरनाक थी उसे उसे आज तक कोई भी पूरा नहीं पढ़ पाया जो उसे पूरा पढ़ता वो पागल हो जाता या तो उसकी मृत्यु हो जाती है इसीलिए उसे बुक को पढ़ना मना कर दिया गया वह बुक जो जो कोई भी पढ़ता था या तो अमीर हो जाता था या तो उसके वह पागल हो जाता था इसलिए उसे बुक को पढ़ना मना कर दिया गया था और यह बात काफ़ी पुरानी है और इसका प्रचार अभी भी होता है यह इस किताब के बारे में आपको सोसल मीडिया पर भी सुनने को मिलेगा इस किताब के बारे में और भी जानकारियाँ हैं जिसके